म्हाज्या भुरगेपणांतल्यो म्होवाळ यादी म्हणल्यार सुटी पडली की मामागेर वचप म्हापसा शहरांत ही म्हजे खातीर एक व्हडली गजाल जाताली भुरगेपणांत कारण आमी हांगा गांवानी रावताले आनीक ज्यो शहरी पळय शायनींग ज्यो लायट्स किंवां एक जात्रां आशिल्ल्या बशेन जें वातावरण उरता तें थंय पळोवपाक मेळटकच आमी खूब खूश जाताले मेन थंय वतकच वेगळे वेगळे तरेची आयस्क्रीम किंवां खाण जेवण हें हाजी चंगळ उरताली खावपा खातीर आनी तातूंत आमकां खूब मजा मेळटाली आनी सूख मेळटालें ही भुरगेपणांतल्या म्हजी सगळ्यांच्या पैकी बरेंच पैकी एक व्हडली खास गजाल आशिल्ली तशेंच भुरगेपणांत वाड्यावयलीं भुरग्यां बरोबर अभ्यास कम्प्लीट जातकच वचून खंय तरी भाटांनी बिटांनी तीं पिराडेची बेटां करप आमी माडाची पिराडेची आनी ती तीं घेवन क्रिकेट खेळप ही एक तेन्ना भुरगेपणांत आमच्या खातीर एक खास व्हडली गजाल आशिल्ली तशेंच भुरगेपणांत आमकां शाळेंतल्यान सांजचें म्हळ्यार शाळा सुट्टकच परत आमी शाळेंत वसून सांजचे मल्लखांब शिकताले किंवां खो खो कब्बडी हे शिकताले आनीक आमी राज्यस्थराचेर त्यो ज्यो मॅची आसात त्यो हायस्कुलां बरोबर तें जिंखताले ह्यो म्हजे खातीर खूब खास गजाली आसात आनीक ह्यो गजाली खास कित्याक म्हळें जाल्यार तेन्ना आमकां टिवी किंवां मोबायल अशी ज्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो आमच्यो करमणूक करपाच्यो त्या तेंपार तेन्ना नाशिल्ल्यो म्हणटकच आमची शिकपाची विशय जालो की करमणूक म्हण जाय त्यो गोश्टी म्हाका सगळे ल्हानपणांत ह्या हातुंतल्यान मेळिल्ल्यो आसात म्हण त्यो म्हजे खातीर खास आसात